हमरा बेगूसराय ईलाकामे पढ़ाइके अच्छा व्यवस्था छै अच्छा इसकुल छै जकरा जेतना सुविधा छै उ ओतना से ओइ तरहके अपन बच्चाके नाम लिखबय छै पढ़बय छै जकरा जेतना सुविधा रहतय जेतने ओकादि रहतय ओतने ने पढेतय जकरा जेतना पुरय छै ओकरा ओतना पढ़ाइ करै छै बच्चा सबके लिखबय छै नाम लिखबय छै ओइ इसकुलमे अपन पढ़य छै सरकारी इसकुलमे पढ़य छै प्राइवेट इसकुलमे जेकरा जेतना पूर्ति होइ छै जकरा जेतना ओकादि छै ओइ हिसाबसँ अपना बच्चाके नाम लिखबय छै पढ़बय छै पढ़ाइ होइ छै तरह तरहके इसकुल छै अच्छे अच्छे ओइ इसकुलमे पढ़ाइ करय छै बच्चा सब माय बाप जकर छै जकरा पास पैसा छै उ बढिआँ बढिआँ अपन बच्चाके नाम लिखबय छै इसकुलमे अच्छा अच्छा इसकुलमे भेजय छै पढ़ाइ करय छै जे गरीब छै से वएह हिसाबसँ बच्चाके नाम लिखबय छै ओइ ढ़ङ्गसँ पढ़ाइ करय छै जकरा जेतना पूर्ति होइ छै ओ ओतना हिसाबसँ पढ़ाइ बच्चाके नाम लिखबय छै करय छै सिलाइयो खातिर सिखय लए जाइ छै सिलाइयोमे छै जे जकरा सिखायल जेतय तऽ उ तऽ मङ्गनीमे नहिये सिखैतै रूपैआ लए लेतय तभीये सिखैतै जकरा पास रूपैआ छै ओ अपन सिलाइके लिये अपना भेजय छै लड़कीके अपना बच्चाके भेजय छै अपन पढ़ाइके सिलाइ मशीन सिखय छै सिलाइ करय छै आओर जकरा नहि पास रुपैआ छै उ कैसे सिलाइ उ तऽ नहि भेजय छै नहि भेज पाबय छै जकरा पास छै रुपैआ छै अपन सिलाइ करय लए भेजय छै सिलाइ होइ छै करय छै जकरा पास नहि छै उ नहि भेजय छै